अमा दाव फिनानै जोङो एसे मुलाम्फा दिखोनो हायो आरो जोङो अमा दाव फिनायाव लाब दङ दिनै जोङो बेजोंनो फाननानै जोङो माबानो हायो एसे न' बां थिखोनायफ्रावबो जोङो हायो बेहाय अमा दाव फान्नानै जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हायो दिनै फिसाफोरनि फरायनाय लेखा बायनाय मानाय बेफोरजोंनो जोङो अमा दाव लानानै बे बेजोंनो बायनानै होयो जोङो दा अमा दाव लानानैसो एसे बेफोरखौ बायनानै होयो जोङो फिसाफोरनो बिजोंनो जोङो खामानि मावलाङो बायदिसिना बायदि मैया जोङो बेजोंनो जोङो माबायो आरो जों मोजां खामानियाव बाहायनो हायो मा मायाव बाहायनाय जायो जोङो दिनै लोमजानाय साजानायावबो बेखौनो जोङो बाहायलांनो हायो दाव अमा फिनानै अनेक खामानि जों मावनो हायो अमा जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हायो